जै शिरी राम दिक्खो जी जॉब दे चक्करें च अज्जकल सारी दुनिया पेदी अज्जकल हर इक्क बंदा सोचदा मिगी गौरमेंट नौकरी थ्होऐ गौरमेंट नौकरी हर कुसै दे दम बिच निं ऐ पर दिक्खो असें पिच्छें निं हट्टना कोई बी कम्म होऐ मैह्नत आखदे ना मैह्नत सारें कशा बड्डी चीज़ ऐ जेह्ड़ा बंदा जिन्नी मैह्नत करदा उसी उस स्हाबै दा गै फल थ्होंदा फिर मैह्नत कन्नै आक्खना पूरी जिंदगी करनी चाहिदी असें मैह्नत एह् निं ऐ की हून असें पढ़ाई करानी ते तां अस मैह्नत निं करचै एह् तां म्हाराज पढ़ाई ते मैह्नत चाहिदी गै चाहिदी है ना पढ़ाई बिच अस जिन्नी मैह्नत करी सकने ना उन्नी करनी चाहिदी ऐ होर कोई बी कम्म करचै जां कोई कम्म करने गी चली गे एह् निं करना कि र्हामपुना मारी लेआ इंया कम्म निं चलदा ठीक ऐ होर अज्जकल बड़ियां नौकरियां ओह् अज्जकल बड़ा स्हेई चला दा ऐ कि यूट्यूबर यूट्यूबर में आक्खना ठीक ऐ यूट्यूबर ठीक ऐ इक्क ओह् कमाई दा बड़ा अच्छा साधन ऐ लोग वीडियो बना दे कोई मौजू आह्ली वीडियो बना दा लोग इन्ने इन्ने मौजू पांदे सगुआं मज़ा आंदा होर में चाह्नां की मौजू जेह्ड़ा चलै डोगरी चलै यूट्यूब मतलब कि डोगरी असें डोगरी गी अग्गें लेइयै जाना डोगरी गी अस अग्गें लेइयै जाह्गे तां साढ़ा किश बनना जम्मू कश्मीर डोगरें दा किश बनना ते दिक्खो गल्ल एह् ऐ की में तुसेंगी गल्ल करना सिद्धी सिद्धी आं अज्ज मौजू लोग बड़ा पा दे ते होर केईं न कोई गंदी चीज़ां पा दे ओह् निं पानी चाही दियां कि दिक्खो जी सोशल मीडिया केईं लोग गंदे तरीके कन्नै पैसा कमा दे एह्बी इक्क बहुत गंदी चीज़ ऐ ओह् नेईं करना चाहिदा जेल्लै असें ओह् कीता फिर ओह् कोई मज़ा निं रेहा होर होर अज्जकल इंस्टाग्राम पर वीडियो पा दे लोग रीलां पा दे ओह्बी बड़ी शैल चीज़ ऐ अपने गाने गा दे केईं लोग दिक्खो वीडियो क्रिएटर ते बड़ा होई दा ना होना बी चाहिदा कमाई दा बहुत अच्छा साधन ऐ यूट्यूब बड़ा अच्छा साधन ऐ मेरे बी दोस्त मते न इक्क नै पिच्छें नेहीं गाना कड्ढेआ हा ओह्दा बी गाना ठीक गेआ मतलब कि नुहाड़े सबसक्राइबर घट्ट गै ऐहे पर तां बी तां बी ओह्दा गाना दस्स ज्हार तगर चली गेआ दिक्खो जा इक्क बंदा जीरो परा ओह् जेल्लै उड़दा ना ते ओह्दी अगर पैह्ली गै एह् पुज्जी जा अगले बंदे बी होंदी हिक्खी होंदी की बाकी अस अगला गाना बी कड्ढचै ते अगले बंदे गी बी हीखी होंदी कि अग्गें केह् करग एह् बंदा होर ट्रैवल्स दिक्खो जी जियां अस कुदै फिरने गी जन्नै जियां बड़े बंदे दिक्खे फिरने गी जंदे ते अपनी भाशा भुल्ली जंदे अपनी भाशा ते बैसे डोगरे आं म्हाराज ते डोगरें अपनी भाशा कदें निं भुल्लनी चाहिदी जिद्धर जाओ जिद्धर करो डॉक्टर दिक्खो म्हाराज अज्जकल डॉक्टर कोई डोगरी निं बोल्लियै कोई राज़ी ते इक्क बड़ी गंदी चीज़ ऐ की इक्क असें ई ते अस डोगरे ते चलो अस डोगरी बोलने ते पिच्छड़े होआ करने लोकें गी लग्गना की अस बैकवर्ड न अस पिच्छड़े लाके दे न लेकिन ऐसी कोई गल्ल निं ऐ डोगरी इक्क बड़ी अच्छी भाशा ऐ होर इसी असें ऑफिशीयल भाशा बनानी ऐ ते अगर अस इंया निक्के निक्के कम्म करगे ते तां गै डोगरी अग्गें जानी ऐ ते होर अज्जकल बड़े आर्ट चले दे शार्टस पाओ यूट्यूब पर शार्टस पवा दे होर साढ़ी जेह्ड़ी एह् चाहंदी ऐ यंग यूथ जेह्ड़ा चाहंदा साढ़ा नौजुआन चाहंदे न साढ़े कि नौकरियां बधन होर अज्जकल यूथ नशे च उलझा दा ओह् बड़ी गंदी चीज़ ऐ नशा ते म्हाराज दिक्खो लाईफ खत्म करी ओड़दा ऐ ते नशे कोला जिन्ना दूर रेही सको केईं बंदे काले धंधे करा दे केह् करना काले धंधे करियै मिगी इक्क गल्ल समझ निं औंदी काला धंधा बंदे गी खज्जल करी ओड़दा ते करन निं चाहिदा कुसै गी काला धंधा ते जिन्ना होई सकै आक्खां जिन्ना होई सकै उन्ना काले धंधे कोला दूर रवेओ ते होर जी होर बाकी काला धंधा करना निं चाहिदा होर अस एह् चाह्न्ने नौजुआन चाह्ने होर जम्मू कश्मीर दे डोगरे पैह्लें ते दिक्खो डोगरे पैह्लें ते डोगरी भलेआं घटी गेदी ही लेकिन हून बल्लें बल्लें डोगरी बधा दी ऐ ते एह् इक्क बड़ी शैल चीज़ ऐ की डोगरी गी असें अगड़े लेई जानी ऐ ते एह् इक्क बड़ी स्हेई चीज़ ऐ ते बड़ी स्हेई ओह् एह् सरकार नै बी सरकार नै बी हून प्राईवेट स्कूलें ला दी ऐ लेकिन एह् कम्म औनी आस्तै आस्तै उंदे कम्म निं औने ते एह् असें जेल्लै बी ओह् करगे डोगरी ते सानू अंऊ आक्खना बोलनी औना गै चाहिदी हमेशा बोलना चाहिदी होर जेह्ड़ा अज्ज दा यूथ ऐ ना जेह्ड़े अज्ज दे नौजुआन न ओह् दिक्खा दे की साढ़े पिच्छले लोकें गी दिक्खा दे की इन्ना इन्ना पढ़ी गेदे न ते इनेंगी नौकरी निं लब्भा दी दिक्खो अगर तुसें इक्क ते पिच्छें इक्क लाईन नेईं ना चलगे ना एह् लाईन रश पेई जाना ऐ ते उस रश दा कोई फायदा निं ऐ एह्दे कोला शैल बक्खरे चलो एह् सारे लोग बी दिक्खन तुसेंगी ठीक ऐ होर जिद्धर मरज़ी भीड़ घट्ट होग नौकरी उद्धर थ्होनी में इयै गल्ल आक्खना चाह्नां कि पढ़दे ते सारे न पर कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ो जेह्दे कन्नै अग्गें फायदा आह्गा तुसेंगी आं जी आं चलो ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ जी